जखन समय कम रहैए या समानमे कमी रहैत छै तखन हमसब की करब सधारण खाना बना लै छी की तऽ चावल दालि सबजी या ओहो नहि छै तऽ चावल दालि कऽ देलियै दुगो आलुके चोखा बना देलियै टाइम पास कहुना भऽ जाइए नहि तऽ रोटी छै सबजी छै जे होइत छै से बना दै छियै नहि ब्यवस्था बिस्तारमे छै तऽ बिस्तार रूपेँ बनैत छै चावल दालि परमे तऽ अनेको रङ्गके तरुआ सबजी भुजिआ होइत छै नहि छै तऽ ओहिसँ सेम्पलमे ओहए चावल दालि सबजी या चावल दालि चोखा या सबजी भात जे भऽ सकैत से बनाकऽ रखि दै छिया या बालबच्चा कऽ खुआ देलहुँ या कहलहुँ जे आइ इहए छलै खा लिअ होयतै तऽ ब्यवस्था तऽ बिशेष होयतै तऽ सधारण खानामे ओहए चावल दालि सबजी होय चावल दाल चोखा होय या रोटी सबजी होय जे होइत छै से भऽ जाइत छै कमसँ कममे ओहए सब होइत छै बिशेष छै तऽ बिशेष होयतै आओर की कयल जाए एहिसँ आगु तऽ ब्यवस्था कयलासँ ऽ होयतै नहि ब्यवस्था छै तऽ सधारणमे इहए सब होयतै